लॉकडाउन में चंङनि तरीक़नि जा खाधा रधणु सिखिया कुझु कुझु नाश्ता सिखिया कुझु घरु जा खाधा सिखिया ऐं कुछु होटलनि जा खाधा सिखा जिते जिते मां मुझां पेई मूंखे कोन पियो अचे त मां जाम अहिड़ो साइटूं आहिनि जंहिंजो सहारो वरितो जीअं त यूटयूब थी वियो फ़ुड फ़ुड चैनल थी वियो शिल्पा शेट्टी जो चैनल थी वियो कुझु कुझु त टीवी ते बि हिकु फ़ुड फ़ुड करे चैनल ईंदो आहे उन में अलगि॒ अलगि॒ प्रकारनि जूं डिशूं ॾेखारे वेंदियूं आहिनि ऐं उहे सभु मां लॉकडाउन में पहिंजे घरु ट्राई कयां पई जीअं त जंग फूडस थी विया पिज्ज़ा पास्ता नूडल्स फ्रेंच फ्राइज़ ऐं अलगि॒ अलगि॒ तरीके जूं भाजि॒यूं थी वयूं कढ़ाई पनीर बटर मसाला पनीर ही सभु मां पहिंजे घरु में ट्राई कयां पई ऐं हिननि मां मूंखे जाम कुझु सिखणु मिलियो जेको मां अॼु ताईं कोन सिखी हुयसि